गीजरके ई पॉजिटिव पॉइण्ट ई छै जे लोगके जाड़ाके समयमे जे छै से ठण्डो महसूस नहि होइ छै लोग स्नान कऽ लैए आओर ओ जे छै से बहुत लोग सब जे छै से उपयोगी छै